औ हेल' हजमा बेनो मैगं थाइगं मैगं थाइगंनि थाखाय जायो ना मायोथाय आरो देहायाबो बाराद्राय मोजां नङा दुरबल बे हिसाबै जादों नामा ओंखामबो खहाबा

थान्दा जायोब्ला काउग बसियो होनलाय सार दालिफोर मुसुर दालिफोरखौ मोनजागोन ना मोनजाया मुसुर दालिफोरखौ मोनजागोन ना मोनजाया

ओमफ्राय बे मैगं गोथांफ्रालाय जोगोनार फिथाइआ ए खुमब्रायालाय खुमब्राया औ गेसट्रिक जायो गेसट्रिकनि थाखायनथ' हजम जाया

दे सार बिदिब्ला औ खोनाबाय आं ओ दे दोनलायदिनि दे औ दे औ दे दोनबाय